जम्मू दा कल्चर जेह्ड़ा ऐ ओह् महाराजा हरि सिंह कोला शुरू होए दा ते हल्लै बी जेल्लै लोक जेह्ड़े हैन ओह् ब्याह् करने ई जंदे बिल्कुल महाराजा दी गैट्टअप च उं'दे उप्पर जेह्ड़े उं'दे कुलै दे लोक न ओह् पगड़ी पांदे शैल सेह्रा बनदे ते शेरवानी पाइयै ब्याह् करने ई जंदे एह् हिस्ट्री जेल्लै जम्मू दी हिस्ट्री पढ़ने ओह्दे च बड़ा कुछ दस्से दा तां ई जम्मू कश्मीर दी हिस्ट्री जेह्ड़ी के बड़े लोकें दे जेह्ड़ी इक राज तरंगनी नां कताब ऐ ओह्दे बारे च ओह्दे बिच बड़े शैल तरीके दी जेह्ड़ी ऐ ओह् सनाई गेदी ऐ ते भी जेह्ड़ी जियोग्राफिकल जेह्ड़ी जियोग्राफी ऐ एह्दी ओह् बी इ'यां हून इत्थै जम्मू माता बैश्णो दा स्थान ऐ उत्थै माता आइयै बस्सी दी जेह्ड़ी साढ़ी इत्थै जम्मू कश्मीर जेह्ड़ी ऐ ओह् रेंज पर्वत हैन इत्थै जेह्ड़े रेंज न इत्थै ते त्रिकुटा रेंज जिद्धर ऐ इस साईड़ जेह्ड़े बड्डे बड्डे प्हाड़ न ते एह् सैंट्रल एशिया दे कन्नै मतलब कि कल्चर कन्नै मैच करदियां लोक इत्थै डोगरे लोक सूट पांदे न सूट खैर सारी जगह् पांदे अवा इद्धर जेह्ड़ा ऐ ओह् डोगरी सूट पजामा ते कुर्ता ऐ ते कन्नै दपट्टा ओह्दे कन्नै